कुछ समय पहले की ही बात है मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी तो हमें थोड़ा घर में कुछ कार्य करवाना था घर में मरम्मत करवानी थी तो उसके लिए मैं मिस्त्री लेकर आई थी तो वह मिस्त्री बहुत ज़्यादा अकडू और बहोबहुतत ज़्यादा गुस्से वाला था जो कि शायद कुछ लोग होते हैं जो महिला को देख के अच्छे से व्यवहार नहीं करते उन्हें लगता है कि इन्हें क्या ही पता है क्या जानती है तो मेरे पिताजी उस वक्त नहीं थे और उनकी तबीयत खराब थी तो उस वक्त में घर का काम करवाना भी बहोत ज़्यादा ज़रूरी था तो उस मिस्त्री से काम करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और मेरे लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियों वाला काम था क्योंकि मैंने ऐसा काम कभी पहले किया नही था परंतु मुझे वह काम भी करवाना था वह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तो किसी के व्यवहार के कारण तो मैं उस काम को नहीं मेरा ख़राब कर सकती थी काम तो मुझे करवाना ही था तो मैंने आपको अपने व्यवहार को शांत रखते हुए जैसा उसने बोला और जैसा भी था मैंने सुना और मैंने मेरा काम प्यार से निकलवाने की कोशिश करी मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाया कि मुझे उसकी बातों से कुछ बुरा लग रहा है कुछ भी उन्होंने जैसा बोला या जो भी करा मैंने हाँ में हाँ मिलाई और मैंने सिर्फ़ मेरा उस वक्त मेरा काम निकलवाना चाहा